अगर साढ़ै घरै कोल लग्गै ता अस कुसै ग्रां बिच्च लगदी ज्यादतर ते ग्रां बिच्च ते अस पैह्लां अपना देसी नुस्खा करने नीं उनेंईं हल्दी हुल्दी लान्ने

फ्ही उ'नेगी शैल करियै आपूं ट्रीटमैंट उ'दा आपूं करने

अस्पताल लेने गी बड़ी मुश्कल होई जंदी लोकें गी साढ़े घरै कोल गै अ'ऊं तुसेंगी गल्ल सनान्नीं साढ़े घरै कोल कुसै दी कुड़ी बमार ही उ'नें पैह्लें देसी नुस्खे करी ओड़े बड़ी गै सीरियस हो गेई फ्ही उसी लेता ब सारे जनें कुतै नेईं ते अस्पतालें च ग्राईं लोक लेंदे गै नेईं हैन अस्पतालें लोक कुड़़ी बच्चें गी ओह् आखदे देसी नै होई जा तां खरी गल्ल ऐ देसी ब देसी कुत्थै करदा कम्म अजकल अगर साढ़ै म्हल्लै उत्थै लग्गै कुसी गी पैह्लै तां अस ओह्दा ईलाज आपूं करने फ्ही उसी लेने बगैरा तुआहीं ओह्का पास्सै गड्डियां बी मुश्कल गै देसी होवै फ्ही नेईं होवै तां नेईं ते फ्ही बैध बूध होंदे उं'दे चेल्ले इन्ने ओह् जेह्ड़ियां बुड्डियां लांदे इत्थै ते दवाइयां थ्होना बी मुश्कल ऐ ग्रां बिच्च कुतै अस् डाक्टर डाक्टर गै नेईं औंदे औंदे तां डिस्पैंसरियां होंंदियां ते उत्थै डाक्टर गै नेईं औंदे डाक्टर बड़ी मुश्कलै नै औंदे कम्म कोह्का करदे ओह् आखदे कल जाएओ अज्ज आएओ परसू आएओ ओह् आखदे दुआइयां नेईं हैन मुक्की गेदियां दुआइयें दा नांऽ बी किन्ना मुश्कल होंदा होर अजकल ते जड़ी बूटियां पैह्लें पैह्लें ते जड़ी बूटियां लाइयै ठीक होई जंदे अजकल ते जड़ी बूटियां गै नेईं तारा बंदा अस्पताल उत्थै अस्पताल पुजदा तां तारा मरी गेदा होंदा अगर इत्थै पुज्जी जान तां रैफर करी ओड़दे रैफर करी रैफर करदे करदे बंदा मरी बी जंदा किन्ना मुश्कल होई गेदा अज्ज गड्डियां ते बहुत गै ज्यादा मुश्कल है नी गड्डियां अस्पताल ऐंबूलेंसां गै नेईं पुजदियां हैन ऐंबूलेंसां दिक्खो हर थां मिलै दियां उत्थै आखदियां आवै'रनियां आवै'रनियां थारा बंदा पूरा गै मरी जंदा तां औंदी किन्नी ज्यादा मुश्कल ऐ उत्थै धोड़ी लेंदे लेंदे लोकें गी असें ब अस आपूं अपने ग्रां च ते अस आपूं गै लाज लूज करी लैन्ने नी कुसै दा करना होवै तुसेंगी पता गै एह् इन्ना फ्ही बी अस पैह्ले ते आपूं करने ते फ्ही डाक्टर कश लेन्ने जरूरी होंदा डाक्टर कश जाना बी चाहिदा नेईं ते बंदा मरी बी जंदा बंदे गी होर किश नेईं इंफैक्शन बगैरा होई सकदी